हमसभ जतऽ रहै अछि उहाँसे मानि लिअऽ जे नदी गुजरल हमरा गामसे जे बूढी गण्डक नदीके नामसे प्रचलित छथि आओर जमीन तऽ हमरा आरके बहुत बढ़िआँ यऽ उपजाउ यऽ जमीनसब जे छै से एतौका दोरस मिट्टी कहल जाइ छै नमी बनल रहै छै ओहि जमीनमे नदी बहैए इहो मानि लिअऽ हमरा गामके जे छै से पच्छिमसे नदी गेल हँ तऽ हमरा गामके वातावरण भी बहुत बढ़िआँ रहैए हँ आओर जङ्गलसे सब सेहो यऽ महुआ तहुआ ईसब जामुन ईसब आमके पेड़ ईसब जे छै से हमरा गाममे गाछी जकरा कहै छिए से लगल यऽ हँ तऽ गाछी ताछी सेहो यऽ आओर गाछीसबमे आमके समयमे तऽ आम होइ यऽ आओर महुआ जे छै से महुआके लोक ओ ने महुआ तरह तरहके होइ छै एगो महुआके बीज बीज होइ छै ओकर लोक तेलो आर पेराइके जे छै ने से अपना घरके यूजमे किछु कएलक आओर महुआ जे भेल से ओकरा जानवरके खु खुएलक तऽ ओकरा सबके लोक उपयोगमे महुओके मतलब उपयोगमे लऽ आनै छै आम लिच्ची सब तऽ बुझिते छिए जे खाइमे बहुत आमसब तऽ बहुत बढ़िआँ फल छै आम लिच्ची ईसब हमरासभकेँ गाछी छै तऽ ईसब सेहो यऽ गाममे जङ्गल टाइपके नहि किछु यऽ ओहन कोनो जे जङ्गल गाममे हँ तऽ जङ्गल आर नहि यऽ एगदम प्लेन समतल मने जे छै से जमीन यऽ मैदानी इलाका जकरा कहै छै मैदानी उपजाउ जमीन छै यहाँ हमरा आरके जे छै से मकइ आओर धानके खेती खूब भेल आओर आलूके मकइ धान आलू जे छै से लोकसभ खूब उपजेलक आओर वएहसे जे छै से अपन जीवनयापन जे छै से बुझिऔ जे व्यतीत होइ छै हँ आओर जानवरसबमे तऽ दोसर कोनो नीलगाइ जे छै ने से खेतसबमे बहुत तङ्ग करै छै नीलगाइ बहुत भऽ गेल हँ आओर नीलगाइ एगो जानवर बहुत परेशान करै यऽ नीलगाइ आओर सुग्गर जङ्गली सुग्गर जे होइ छै से जङ्गली जानवर इएह यऽ आओर हमरा ओतऽ पालतूमे तऽ गाइ भैँस ईसब तऽ बकरी ईसब तऽ लोक पालै छै तऽ ईसबसे कोनो परेशानी नहि छै लोकके मानि लिअऽ जे ओ सबसे किछु आर्थिक स्थितिओ ठीक रहै छै किछु आमदनी भऽ गेल तऽ जङ्गली जानवर वएह नीलगाइ जकरा कहै छिए से छै ओ फसिलके बरबाद कऽ देलक किछु किसानसब सेहो परेशान रहलाह ओहिसे आओर गाममे हमरा नदी जे गुजरै यऽ से वातावरण बहुत बढ़िआँ रहैए हमरासभके गामके हँ